हेल' औ बा औ औ आं मुलिखौ बोरै जानो जादों मुलिखौ फासथाव गरबेसे जानांगौमोनबा अ गरथाम ना ओरैनो फुंआव फुंआव उदै खालियाव नामा औ ओं ओं ओं ओं औ औ औ औ ओमफ्राय सानजौफुनिया ओं ओं ओं ओं ओं ओमफ्राय बै मोनसे मुलियालाय मुलि बथ'ला मुलि बथ'लखौबो

ओं ओं ओं जागोन दे ओमफ्राय मा मा खायद'खौ मोनजायामोन जों ओरैनो ओरैनो मा जाग्रा आदारखौ मोनजाया जों आं मैगं गोथांखौ जाजागोनदांलै औ

जागोन दे ओं ओं ओंं ओं ओं ओं ओं अ ओंं ओं ओं औ औ अ बे जागोन दे ओमफ्राय हामाब्ला थांफिननांगोन नामा औ औ

ओं ओं ओं जागोन दे होमब्ला दे अब्ला दोननोसै हो